जय झूलेलाल आउं विजय ॻाल्हायां थो छा मुंहिंजी ॻाल्हि एच आर मैनेजर सां थी रही आहे छो त मूंखे तव्हांखे चवणो हुओ कि मुंहिंजे मालिक मुंहिंजे दस्तावेज़नि लाइ आधार काड स्कैन जी कॉपी घुरी आहे त उहा स्कैन कॉपी जी डाउनलोड कीअं करिणी आहे ऐं मूंखे उहा स्कैन कॉपी खपे थी त हुन लाइ ही मैसेज छॾे रहियो आहियां ऐं मूंखे ॼाण करिणो आहे कि ही कीअं डाउनलोड कई वेंदी आहे छो त मूंखे मुंहिंजे मकान मालिक खे इहा कॉपी ॾियणी आहे